उज्जैन जिले में मशहूर स्थान अगर हम ऐतिहासिक स्थल की बात की जाए तो वो है महाकालेश्वर मंदिर यह महाकालेश्वर मंदिर महाकाल मंदिर इतना प्रसिद्ध है उज्जैन का कि जगह जगह से लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं बहुत मानते हैं महाकाल महादेव को मंदिर को और अभी फ़िलहाल ही में महाकालेश्वर मंदिर के पास में महालोक ढाबा सॉरी महा लोक जो बना है महाकाल लोक उस महाकाल लोक की विशेषता इतनी सुन्दरता देखने के लिए दूर दूर से लोग जगह जगह से लोग आ रहे हैं और उस सुन्दरता को देख के आ उस सुन्दरता से आकर्षित हो रहे हैं महाकाल लोग दो से तीन फ़ेज़ेज़ में बनेगा फ़र्स्ट फेज में महाकाल लोक फ़स्ट फेस कम्पलीट हो चुका है सेकंड अंडर प्रोसेस में है चला रहा है और महाकाल लोक की विशेषता ये है कि यहाँ पर सभी भगवान की मूर्तियाँ अन्दर इतने अच्छी तरीके से बनाई गई है कि उन सब का अपना एक अलग ही प्रभाव है प्रभावित कर रही है वो लोगों को महाकाल मंदिर बहुत ही प्रसिद्द हुत ही सालों पुराना मंदिर है जहाँ पर मंदिर की विशेषता ये है कि बहुत चमत्कारिक मंदिर है यह कालों के काल हैं और महाकाल जिन भगवान का मंदिर है सभी इनके बहुत जादा भक्त हैं और जो जो भी लोग कहीं से भी आते हैं बड़े लोग छोटे लोग जो भी फ़िल्म स्टार है बड़े बड़े उद्योगपति हैं सब लोग कुछ भी काम शुरू करने के पहले इस मशहूर जगह इस बहुत ही विशेषता वाली जगेह पर जरुर आते हैं और यहाँ से भगवान से अपना आशीर्वाद लेकर ही अपना काम करते हैं और वहाँ से अपने किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे अच्छा अच्छी जगह जहाँ पर बिना अनुमति लेने के आवश्यकता होती भी है कई बार और नहीं भी होती है वो है कि महाकालेश्वर मंदिर और वहाँ महाकाल मंदिर पर जाकर अपना आशीर्वाद भगवान का लेने से ही सभी काम सब सब के बन जाते हैं